میرے انجینئرنگ کا آخری سال تھا تو اس میں مجھے ایک پروجیکٹ دیا گیا گروپ میں ہمارے ہیٹ ایکسچینجر بنانا تھا تو یہ ہیٹ ایکسچینجر کیا ہوتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ انڈسٹری میں یوز ہونے والا ایک ایکیوپمنٹ ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے اس میں دو سائڈ ہوتی ہیں ان دو سائڈس میں ایک طرف ہوٹ فیول ہوتا ہے اور دوسری طرف کولڈ فیول ہوتا ہے تو دونوں کو جو ہے بائی پاس کرانا پڑتا ہے تو یہ پروجیکٹ مجھے بنانا تھا لہٰذا اسے بنانے کے لیے مجھے کافی مشقت کرنی پڑی کیوںکہ جو ہمارے گروپ کے ساتھی تھے وہ لوگ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے وہ بہت ہی مطلب کہ میں بتاؤں جلدی پیسے نہیں دے رہے تھے اس کے بعد وہ نہ ہی کسی کام میں آ رہے تھے پروجیکٹ بنانے میں جیسے کہ ہم لوگ کو چیزیں کا چین کرنے میں ایکیوپمینٹ لانے میں اس میں کافی پریشانی ہوئی اس کے بعد وہ جب سامان آ گیا تو اس کو فٹ کرنے میں اس کا ڈیزائن بنانے میں کافی دکتیں ہوئی لیکن ساری دکتوں کو پار کر کے ہم لوگوں نے وہ پروجیکٹ بنایا اور وہ پروجیکٹ آج ہمارے کالج میں رکھا ہوا ہے اس پہ ہم لوگ کا سنہرے اکشروں میں نام لکھا ہوا ہے